मूंखे शुरू खां गाने गाइण जो और गाने ॿुधण जो ॾाढो शौंक़ु हुयो मां बचपन खां ॾाढा गाना ॿुधदी आहियां मां शुरू खां ई बिना गाननि जो कोई कम न कंदी आहियां मूंखे गाननि जो ॾाढो शौंक़ु आहे मूंखे गाइण जो बि ॾाढो शौंक़ु लेकिन शौंक़ु न पूरो करे पाइम लेकिन हाणे बि मूंखे आहे की मां गानो गाया और मूंखे ॿुधण जो त ॾाढो शौंक़ु आहे मुंहिंजो बि कबी घर में अकेली वेठी हूंदी आं त मां ॾाढा गाना पुराणा गाना या सोनू निगम जा गाना मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि मां ॾाढा गाना गाईंदी आहियां मूंखे बिना गाननि जे कुझु बि न वणंदो आहे मां बचपन खां ई जॾहिं बि मां घर वेठी हूंदी आहियां मां गाना त सॼो ॾींहुं गाना ई ॿुधंदी रहंदी हुयमि डेक में लॻाए करे ॿुधदी हुयमि हाणे बि मां टीवीअ में या मोबाइल में मां गाना ई ॿुधंदी रहंदी आहियां मां अकेली वेठी हूंदी आहियां त बिना गाननि जे मां न रही सघंदी आहियां त मां पुराणा गाना जादा ॿुधंदी आहियां और मूंखे गाइण जो बि ॾाढो शौंक़ु आहे की मां अॻिते वञी कुझु गाया और लेकिन मां पुराणा गाना मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि मूंखे नया न सम्झि में न ईंदा आहिनि मां पुराणा गाना गाया और गा गाइण जो मूंखे आहे की मां थोरो गाया मुंहिंजे पापा खे बि ॾाढो शौंक़ु हुयो गाइण जो हो त गाईंदा हुया मंदिर में अ गाना बि इन्हीअ लाइ असांजे शुरू खां ई असांजो घर में सभु शौंक़ु त इन्हीअ लाइ मां गाननि जो ॾाढो शौंक़ु आहे मां शुरू सां बसि गाना ॾाढा मूंखे वणंदा आहिनि राज कपूर जा बि ॾाढा गाना वणंदा आहिनि मूंखे इन लाइ मां ॾाढो ओड़ो मां अॻिते मूंखे मगरि मुंहिंजो थियो त मां गाना ज़रूर गाईंदमि और मां इन्हीअ बा ॾढो सोचदी रहंदी आहियां की मां गाना अॻिते गाया